आं बर' राव रायज्लायनायाव आं जेबो जेबो खस्त' मोनाखै मानोना बर' रावखौहाय आं जोबोद मोजां मोनो रायज्लायनो गोरलैनिफ्रायनो बर' रावआवनो जोनोम मोननाय बेनिखायनो आं बर' रावखौ जेबो मोनाखै नाथाय आं फरायनायासो गोलैरनिफ्रायनो इंलिस मिडियाम आव फरायदोंमोन बेनिखायनो लिरनायावहाय एसे गोरा मोनो आरो दाजाबनायाव बर' दाजाबनायावहाय दाजाबना लिरनो एसे गोरा मोनो बेनिखायनो आं बर' रावखौ एसे गोरा मोनो थेवब्लाबो आं बर' रावखौ आरो लिरनायखौ आं मोजां मोनो मानोना बर' राव आरो बर'निफ्रायनो आं जोनोम मोननाय